हिन्दी भाषा का इस्तेमाल हम किसी भी या पढ़ते हैं या लिखते हैं तो किसी भी मात्रा को अगर लिखना होता है तो उसे हमको बताया गया है कि कैसे कौन सा मात्रा कब कहाँ लगता है तो उसका इस्तेमाल हम उस अनुसार करते हैं और जैसे अगर मात्रा लगाते हैं वैसे एक नया शब्द बन कर आ जाता है तो इसलिए हमारी कविताएँ और साहित्य में जो है कि हिन्दी भाषा में इस्तेमाल किए गए कलात्मक शब्द रूपों में बहुत ही